आङो दा जोंनि बाथौ धोरोमनि दोंसे मेथाइ आवरायनो नागिरदों जाय मेथाइखौ रोजाबोब्ला जोङो जोंनि बाथौ बोराइखौ मोननो हागोन साननानै मोनसे मिजिं थिनाय थायो अदेबानि बाथौखौ बरायनाय थायो बिनि दोंसे आं सुंद' बाथौ आर'जनि मेथाइ रोजाबनो आखाइयाव लाबाय

है जायासै माबा होनब्रफ्लांबाय दानफिननानै गोदान